नमस्ते नमस्ते मैम हमारे यहाँ अरे हमको शादी पड़न पड़ल बा तो सोचते हैं कि कुछ मछली बनवा दें कुछ मुर्गा बनवा दें तो कैसे किलो मीट है मछली यह सब हाँ तो हमको मछरिए चाहिएगा कितना महँगा बता रहे हैं मे अच्छा मैम तो ऐसा हैं कि मतलब खराब ओराब तो नहीं है ना सड़ा हुआ नहीं है अरे ऐसा है मैम कि मतलब ओ खराब हो जाती हैं कुछ रोग भी हो जाती हैं तो रोग भी हो जाता है मछली में तो कोई दिक्कत हो जाएगा कोई खाएगा और बराती चहे को भी जो भी खराएगा उसका भी तबियत खराब हो जाएगा वह भी मेरा इलज़ाम हो जाएगा कि कैसा मछली बनवाई हो तो आपको वहाँ से बढ़िया से मछली देना पड़ेगा अच्छा रहे कोई दिक्कत नहीं होगा अच्छा खैंची ताज़ी छः सौ रुपया छः सौ रुपया बकरा है हाँ तो वह भी तो बकरा में भी कुछ और में किलमा हो जाता हैं कुछ ऊका और दे देंगे या बोल देंगे कि बकरा के है तो कोई दिक्कत हो जाएगा तो पियासी तो नहीं ठीक होती हैं यह कांटा वाली मछली चाहिएगा मेरे को हाँ तो वही है कि मतलब कितना हमको लेना है तो आपको मिल जाएगा ना पचास किलो लेना है बराती को खिलाना है जो अच्छा तो कितना पैसा हो जाएगा इतने का बीस पच्चीस किलो का तब मेरे को आना पड़ेगा कि चौपा दें हाँ तो हम बताइएगा उस टाइम हम आएंगे शाम को आएंगे ना कि सुबह में मिल जाएगा

सुबह में दे देंगी तो हो सकता है कि मतलब अच्छा मछली मिलेगा और धरेंगे ऐसे बर्फ बिना बर्फ के तो दिक्कत हो जाएगा मर जाएंगी तो भी रोग हो जाएगा तो फ़िर खाएंगे सब लोग तो दिक्कत होगी ना अरे मंडी में सड़ा ओड़ा भी रहला रोगवा रोग ओग ओग भी मछली में है अच्छा अच्छा नमस्ते मैम ठीक है